ہندوستان کو یوں تو ماحولیاتی مسائل بہت سارے درپیش ہیں ان میں سے سب سے اہم مسئلہ آب و ہوا کی تبدیلی یعنی کہ کلائمیٹ چینج کا ہے جس کو لے کر کے مختلف ممالک آئے دن بڑی بڑی بڑے بڑے کانفرنس اور میٹنگیں کر رہے ہیں آج ہمارے ہندوستان میں بہت سارے ماحولیاتی مسائل ہیں جنگلات کی کٹائی اور پہاڑوں میں بہت سارے راستے بنائے جا رہے ہیں کاٹ کر جس کی وجہ سے قدرتی چیزوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے جس کی وجہ سے آج کل سیلاب زیادہ آ رہے ہیں اور بادل پھٹنے کے واقعات رونما ہو رہے ہیں اسی طریقے سے جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے ہوا لینے میں اور صاف و شفاف ہوا کی موجودگی ہمارے لیے بہت ہی زیادہ کم ہو چکی ہے یہ سب ہمارے ماحولیاتی مسائل ہیں اور ان کے لیے ہمیں آگے بڑھ کے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے ان کی وجہ سے جو قدرتی نظام میں لوگ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کی وجہ سے موسم میں بھی تبدیلیاں بہت زیادہ آ رہی ہیں ان کی وجہ سے بارش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے گرمی کے موسم میں گرمی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے اس سال گرمی نے ریکاڈ توڑا ہے تو وہیں پر بارش نے بھی بہت سارے صوبوں اور علاقوں کو اپنی زد میں لے کر کے جانوروں اور انسانوں کو کافی نقصان پہنچایا ہے یہ سب مسائل ہمارے ہاتھوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہیں اور یہ سب ماحولیاتی مسائل کا سبب بن رہے ہیں سمندر اور کھیت اور دوسری جگہیں جو پہاڑی علاقے ہیں اور دریا ہیں ان میں ہم نے بہت ساری گندگی پھیلائی ہے اور انڈسٹریوں اور دوسری چیزوں کے فضلات ہم انہیں میں ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے قدرتی نظام کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے اور ماحولیاتی مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے